जोंनि बड' रावाव जायैबाय दख'ना गामसा आर'नाय बेनो जाबाय जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि दख'नाया जोबोत नायनो समायना जोंनि बर'आयजो फोरा दख'ना गानबाय थायो जेरावखि थांङा न'आव थाया मानो दख'ना गानो जोङो जोंनो कलचारखौ जोबोत जों जोंनि कलचारनि सायाव जोबोत अननाय दं ङ आरो बिदिनो माखासे फांसनफोर माखासे फेसटिबोल फोर जाबा जोंङो जेब्लायबो दख'ना आर'नाय लायो आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाय लायो जोंङो बेजों बैसागु समाव हाय ज'ज' बेराययो दख'ना गामसा गान्नानै आर'नाय लानानै गोजा गोजा जोमग्रा लानानै गोमो दख'ना गाननानै आरो जोंङो जोंनि बैसागुआव जोंनि कलचार जों जोंनि ट्रेदिसनखौ जोबोत माबा खालामो देखायो मानसि फोरनो आरो जों बो इनजय खालामो जोङो जोंनि दामनाय देनाय फोर जेरै जाहैबाय सेरजा सिफुं जोङो बेफोरखौबो बाहाययो बैसागु समाव आरो दसरा फांसनफोराव आरो जोंनि जायैबाय कालचारनि ओंख्रि अनला दाव मेवाय आमफ्राय जायैबाय सबाय साम' जोङो बेफोरखौ जोबोत गोथाव मोनो जाबाय थायो आरो जोंनि बद' हारिया मारै गुबुन फोरनिफ्राय माबोरै फाराग गोनां जायो होननो थाङोब्ला

जोंनि कालचार जोंनि ट्रेदिसनाव ट्रेदिसनफोरा आलदा आलदा जोङो बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि बद' हारिखौ इक्सट्रायै देखायनो हायो